घरमे हमरा सभके रोजके रोज अलग अलग खाना खाइके इच्छा करैए कतेक लोक दिनमे दालि चावल रोटीए सब्जी खेतै बोर भऽ जाइ छै लोक खाइत खाइत आओर रोज किछु अलग इच्छा करैए कहियो पकौड़ी कहियो समोसा कहियो किछु तहिना लोक किछु अलग अलग चीज बनबैत रहै छै तऽ लोकके खायमे भी इंट्रेस्ट रहै छै ओना एके चीज रोजके रोज लोक कते खेतै बोर नहि भऽ जेतै एके चीज खा खाकऽ कतेक लोक दालि चावल सब्जी दालि चावल सब्जी खैत रहतै तऽ कभी काल हम अलग तरहके पदार्थ जेनाकि अभी जेना रोटी बचि गेल तऽ ओकर हम पकौड़ी बना लै छी तऽ ओ एक अलग तरहके टेस्ट आबै छै लोकके खायमे पसन्द भी आबै छै तहिना एहन बहुत चीज छै जेनाकि आलुए चॉप बना लेलहुँ तऽ ओ एक अलग तरहके टेस्ट आबै छै ओहिपर चटनी बना लेलहुँ ओ फेर अलग तरहके लागय छै समोसे बनेलहुँ आओर ओहिपर सरिसोंके चटनी बना लिअ या नारियलके चटनी बना लिअ तऽ किछु अलग टेस्ट आबै छै अलग कुछ अथी होइ छै तऽ लोककेँ खाना खायके इच्छा हुअल ओना रोजके रोज दालि चावल खाइत खाइत लोक बोर भऽ जाइ छै तऽ फेर खाना खायके इच्छा नहि रहै छै कते लोक एके चीज खाना खाइत रहतै ताहि चलते घरमे बैठल रहै छी तऽ कभी किछु कभी किछु अलग अलग तरहके पदार्थ बनाबैत रहै छी जाहिसँ की हमर घरके लोकके एके खाना खाय खायकऽ बोर नहि हुअ पड़ए आओर बहुत एहन चीज छै दुनियामे एके चीज तऽ नहि छै अहाँ दालि चावल सब्जी बनाबू आओर खाउ बस भऽ गेलै अहाँ हरेक दिन एक नया नया चीज यदि बनाकऽ खेबै तऽ ओ खायमे भी बढ़िआँ लागै छै आओर एके चीज जे रोज खेबै तऽ ओ खायमे थोड़े ठीक लागै छै कोनो हमसभ गाय ताय छियै जे घास काटिकऽ आओर अथी दऽ दियौ तऽ भऽ गेलै